जोंनि कक्राझार जिल्लायाव गिबि हारिमुवारि फोरबोआ जाहैबाय संख्रान्थि संख्रान्थियाव जोङो बर'फ्रा गोखा गोखै जायो अमा बेदरजों बयनिबो न'खर न'खर एवनानै जायो बेखौ मोनायाव संख्रान्थियाव आरोखि ओमफ्राय बिनि संख्रान्थिनि अखानायै बैसागु बैसागुआव एक थारिखाव गामि गामि हिन्दुफोरा माबायो आरो मा होनो आवाथि सावो जैग' होयो ओमफ्राय जैग' होखांनायनि उनाव न'खर न'खर दामनाय देनाय खोनानो मोनो आरो न'खर न'खर मोसायो सोरबा फैसा मागियो सोरबा जौ मागियो आरोखि ज' ज' उन्दैनि उन्दै गिदिरनि गिदिर बे रोखोम आरोखि आरो बैसागनि उनाव जाहैबाय नैबे मोनसे फैबावो आरोखि मा होनो आमथिसुवा होनोमोन नामा आमथिसुयाव जोङो जेरखम खान्थाल थाइजौ जायो खान्थाल थाइजौ जायो फुङाव जाहैबाय जों गामिनि लामा लामा हाग्रा एवो ज' ज' ओमफ्राय हाग्रा एवखांनानै दुगैयै लोबै बिदिनो बेदर रानलायनानै जाबाय आरोखि बेदर रानलायनानै जायो आरो जानायनि सिगां बल जोयो गामि गामि बयनिबो गामियाव बोराय सेंग्रा बादि आरो बुरै सिख्ला सा खोला बुरि सिख्ला खाबादि खेलाबो गेलेयो बेबायदि आरोखि आरो नैबे मोनसे फैबावो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ बैसागुनि सम महालया महालया होनो आरोखि बे जाहैबाय गायनाय फुनाय जोबनानै जायो बेयो माबा नैबे बिसकर्मानि सिगां सिगां जायो मन महालयाआ बाहायबो गामि गामि जैग' होयो हिन्दु धर्मफ्रा जैग्य' होयो आरोखि बेहाय जानाय लोंना गैयालाय बैसागुबादि ओमफ्राय आरो फैयै फैयै फैनानै बिदिनो नैबे दुर्गा फुजा खुङो दुर्गा फुाजायाबो बिराद गिदिर जायो मेलाबो होयो बेनि उनाव दुर्गा फुजानि उनाव फैबावो नैबे लोखि फुजा लोखि फुजा फैयो आरोथि बेहायबो मेला जायो जेरखम मेलायाव बायदिसिना खेला होयो जाग्रा लोंग्राबो मोनो जायो आरो बिनि उनाव जाहैबाय दिफाबालि जि दिफाबालिजों बेखौ जों बर'आव खालि फुजा होयो बेनो जाबाय दिफाबालि न' न' गामि गामि थालिर थंनै थंनै गायनानै सोरबा ममबाथि सावो सोरबा जेवारि सावो आरोखि ओमफ्राय इथम बिदिनो आसि फरखा गावो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि फरखा गावो आरोखि बम गावो दिपाबालियाव बिराद सायस नुयो मोनानि समाव आरोखि बयनिबो लामा मोखां मोखाङाव बिरा समायो लायट जों दिफाबालियाव ओमफ्राय ओरै दिफाबालि बिसोर जोबखांजोबनानै बिदिनो मास मोनसे मोननैनि उनाव नैबे दल जात्रा होननाय मोनसे फैयो दल जात्रायाव जेरखम बिदिनो आबिर खेला जायो आरोखि आबिर फुनलायो आरो मेलाबो जायो आबिर फुनलायखांनानै दुगैखांनायनि उनाव मेला जाहोयो जोंनि बे कक्राझार एरिया आवथ' बिराद जायगायाव जायो बे माबाया मा होनो हलि खेलाया आरो मेला होयो बिराद मेला होयो देवलाव बेखिनियाव दोननानै आं बुं आंनि बुंनायखौ दोन्थ'नाय जाबाय आरोखि